हाँ वाकई मनुष्य अपनी जड़ों से जुड़ा रहना चाहते हैं क्योंकि अपनी जड़ों से अगर कोई भी व्यक्ति जुड़ा हुआ नहीं होगा तो वह अकेलापन और पिछड़ापान महसूस करेगा लेकिन हम यह देख रहे हैं आजकल के ज़माने में ऐसा होना बहुत ही कम सम्भव है क्योंकि जो हमारी पुरानी चीज़ें थी हमारी पुरानी जो जड़ें थी जो हमारे मूल व्यक्तित्व था वह धीरे धीरे कहीं ना कहीं छूटता हुआ जा रहा है क्योंकि आप आजकल देख रहे हैं कि पाश्चात्य संस्कृति किस तरह से पैर पसार रही है क्योंकि हर व्यक्ति नए ज़माने में कंधे से कंधे मिला कर आगे बढ़ना चाहता है और आगे बढ़ने का मतलब यह है पीछे की चीज़ों को छोड़ना यह अक्सर देखा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने मूल चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि उसको पता है कि वह उसी चीज़ से आगे बढ़ा है उस लेवल को उसने अब जिया है और उस परिस्थितियों में हर तरह की कोशिश की है आगे बढ़ने की और उससे वह करता हुआ आगे बढ़ा भी है तो ऐसा बहुत ज़रूरी है कि हर आदमी अपना जड़ों से जुड़ा रहना चाहता है जैसे मैं अगर मेरे बारे में बताता हूँ तो जो मेरा पहले का खानपान था जो मेरा पहले का जो संस्कार थे यह जो मेरे पिताजी के बताए हुए कर्तव्य थे जो मेरे पिताजी के बताए हुए वचन थे तो मैं यह कभी नहीं चाहूंगा कि मैं यह सब चीज़ें छोड़ दूँ क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति अपनी जगह है और नई चीज़ें अपनी जगह है तो हम यह देखते हैं अक्सर के जो जड़े हैं वह कभी कोई भी नहीं छोड़ना चाहता आजकल के ज़माने में अक्सर यह देखा गया है कि लोग अपने पुरानी चीज़ों को भूलते हुए जा रहे हैं इसे राजस्थानी अगर संस्कृति को हम देखें तो पहले घूंघट प्रथा यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रचलित थी धीरे धीरे धीरे धीरे वह सब चीज़ें बहुत कम होती जा रही है आजकल मॉडल पहनावा हर घरों में आ चुका है तो हर लोग देखा जा रहा है कि वह अपने मॉडलिटी को अपना रहे हैं और अपने पुरानी चीज़ों को धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं मैं चाहता हूँ कि अगर हम मेरे इस पलों को अगर मैं सेव रखना चाहता हूँ संजोए रखना चाहता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसे हमारा पिता के साथ बैठना खाना खाना उनके साथ घूमने जाना या उनका सम्मान करना या कोई भी अतिथि घर पर आते हैं उनका आदर सत्कार करना यह बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उनको संजोए रखना चाहते हैं और हम हमारे उसके आने वाली पीढ़ी को भी उसके बारे में अवगत कराना चाहते हैं क्योंकि वह जो जीवन था वह सबसे बेहतरीन जीवन था जो आज के ज़माने से कई ज़्यादा स्वस्थ था और कहीं ज़्यादा अच्छा था अक्सर यह हम देखते हैं कि जो अपने जड़ों को छोड़ देते हैं वह आगे संस्कृती में पैसा तो खूब कमा लेते लेकिन उनका जीवन में कहीं न कहीं एक कमी महसूस होती रहती है